اکثر مسلمان بھائی لوگ جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں صبح صبح اٹھنے کے بعد وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے میں بہت ہی مزہ آتا ہے جو انسان ہر ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ کی روشنی کو کبھی زندگی میں وہ ختم نہیں کریں گے اسی لیے جو ہے اسی لیے قرآن کی تلاوت کرنا بہت ہی ضروری ہے اور ہر ہمیشہ بہت ایسے لوگ ہیں جو پانچوں وقت کی نماز میں پانچوں وقت کی نماز میں نماز کے بعد وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اور ہر مسلمان بھائی ہر مسلمان بھائی کبھی نہ کبھی ایک دن میں ایک بار نہ ایک بار کم سے کم قرآن کی تلاوت ضرور کرتے ہیں بغیر قرآن پڑھے انسان کے دل میں چین اور سکون نہیں ملتا ہے اسی لیے ہر مسلمان بھائی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ہمارے محلے میں خاص کر کے ہمارے ڈسٹرکٹ میں خاص کر کے ہر لوگ ہر لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنا بہت ہی ضروی کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے اسی لیے کرآن کی تلاوت کرنا بہت ہی ضروری ہے اور قرآن جس گھر میں قرآن پڑھی جاتی ہے اس گھر میں اللہ تعالیٰ برکت نازل کرتے ہیں اسی لیے